परोठा लिट्टी चोखा भी मिलता है

लिट्टी चोखा पञ्जाबी तड़का पञ्जाबी तड़का हूँ पञ्जाबी तड़का पञ्जाबी तड़का हूँ हूँ

पञ्जाबी तड़का कहै छियै पानीपूरी पानीपूरी कैसे

तऽ सादा रोटी चावल दश मे सादा रोटी चावल तन्दूरी रोटी ई सभ रऽ

केतना कए बजे तक खुला रहतै

हम दश आदमी छियै तऽ किछु कम नहि करबै

आ रहैयो आर के ब्यवस्था छै राति भरि रुकि सकै छी लोग तऽ

हूँ ठीक ठीक आ आबैत छी